हँ हमरा पालतू जानवर नीक लगैत अछि पालतू जानवर हम पालने छियै जेनाकि बकरीसभ पालने छियै ई एकर दूध बहुत पौष्टिक होयत छै आओर स्वादिष्ट होयत ईसभ दूधके व्यवसाय आओर खुद दूधो खायत छियै बकरीके दूधसभमे बहुत हेल्थ होइत छै बकरीके दूध बहुत हेल्दी होइत छै जेकि बहुत डिमांड छै आइकाल्हि बकरीके दूध सभकेँ ईसँ कइ प्रकार के बीमारी दूर होयत छै बकरी के दूधसँ आओर बकरी सभसँ एक प्रकारके व्यवसाय भए जाय छै जादा अगर बकरी सब भए गेलय तऽ ओ सभकेँक बेचकऽ पूँजी हासिल कयल जाए सकैत अछि आओर ई पोसयमे हमरा बहुत अच्छा लागैत अछि तैं हम ई पोसने छी आओर एक तरहके व्यवसाय भए जाय अछि आओर पालतू जानवर हमरा बहुत अच्छा लागैत जेनामे बकरी भए गेल बकरी पालयमे बहुत मेहनतो छै जेनाकि ओकरा चरेबाके घास तास लाबयके ईसभ मेहनत होयत अछि आओर मेहनती फिर ओकर व्यवसायके माध्यममे जाइत छै